روایتی کھیل ہمارے گاؤں میں کھیلی جاتی ہے اکثر یہ سب کھیل ہمارے گاؤں میں ہی کھیلی جاتی ہے ہر گاؤں میں کھیلی جاتی ہے ہر بچہ کھیلتے ہیں ای کھیل سے کھیلنے سے بچہ اچھے روپ سے مزہ لیتے ہیں اس میں تندرست ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں ان کو ایسا غلط فیل نہیں ہوتا ہے جیسے کہ بچپن میں ہم لوگ بہت ہی زیادہ پہاڑ پانی کھیلتے تھے وہ بھی ہمارا ر یہ ریاتی کھیل ہے اور ہم لوگ بچپن میں کبڈی کھیلتے تھے کشتی کھیلتے تھے یہ سب اچھی کھیل ہے جو ایک گاؤں میں کھیلی جاتی ہے بچے لوگ کے ساتھ اور اچھا لگتا ہے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور کیٹ کیٹ یہ بھی کھیل بہت اچھا ہے جو ہر گاؤں میں گاؤں کے اسکول میں اکثر کھیلی جاتی ہے جس میں کمپٹیشن لینے کا موقع بھی ملتا ہے اس طرح سے ہم لوگ روایتی کھیل کھیلتے ہیں اور بھی بہت سارے روایتی کھیل میں ہے پہاڑ پانی میں بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ اونچے جگہ پہ چہرتے ہیں نیچے میں چہرتے ہیں اسی کو ہم لوگ پہاڑ پانی کھیلتے ہیں اور کبڈی میں ہم لوگ ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں کبڈی کبڈی کرتے ہیں اس میں بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے خاص کر کے اسکول میں ہم لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہم لوگ بھی کھیلے ہیں کھیل اور بہت ایسے لوگ ہیں جو کھیلے ہیں گاؤں میں یہ پرچلت کھیل ہے گاؤں کے لوگ بہت اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں خاص کر کے بچوں کھیلتے ہیں یہ سب کھیل اور سب کو کھیلنی بھی چاہیے گاؤں کی یہ پہچان ہے کھیل میں سب بچے کھیلتے ہیں